असांजे देश में कुल मिलाए उणटीह राज्य आहिनि घणो करे उणटीह राज्यनि में पढ़ाई किन राज्यनि में पढ़ाई तमामु सुठी हाई लेवल ते आहे किन राज्यनि में पढ़ाई थोरी अञा पुठिते आहे उन में असांजे गुजरात देश जी गुजरात राज्य जी पढ़ाई तमामु पुठिते आहे हुन में छाकाणि त अॼुकल्ह हर को माण्हू पैसो कमाइण लाइ प्राइवेट स्कूल तमामु घणा हिते खुली विया आहिनि तमामु घणा ठही विया आहिनि उन में ॿारनि जी एडमिशन महिल ई ऐॾो पैसो था वठनि एडमीशन जी फी वरी डोनेशन ॾियो स्कूल लाइ नंढी नंढी ॻाल्हि जी फियूं नंढा नंढा खर्चा ॿार वीचारा मीडियम क्लास जा माण्हू हुजनि त उहे पंहिंजे ॿारनि खे हाई लेविल वारे स्कूल में या इंग्लिश मीडियम स्कूल में सुठे स्कूल में पढ़ाए नथा सघनि इन करे घणई ॿार वीचारा सरकारी स्कूलनि में पढ़नि था त हुते बि ध्यान नथा ॾियनि जिते किथे अॼुकल्ह भ्रष्टाचार लॻो पियो आहे माण्हुनि सां पैसा वठण जे बहाने कुझ न कुझु बहाना करे ॿारनि खां पैसा वठंदा ग़रीब माण्हू ऐतिरियूं फियूं भरे नथा सघनि जंहिंजे करे ॿार घणा अनपढ़ रहजी वञनि था या घटि पढ़ाई करे धंधनि ते लॻी वञनि था त सरकार खे जेतिरो थी सघे गु गुजरात राज्य ऐं जेके पुठिते पढ़ाईअ में राज्य आहिनि उन्हनि जी तरफ़ वधीक थोरो ज़ोर ॾई करे पढ़ाईअ में सुधारो करणु खपे पढ़ाई शिक्षा जे बारे में कीअं शिक्षा ॾियणु खपे सुधारो करणु खपे त जीअं सभु सॼे देश जा ॿार पढ़ी करे अॻियां वधी सघनि अॼकल्ह ऑनलाइन पढ़ाई जेका चऊं था डिस्टेंस स्टडी जेका थिए थी उन ते ॿारनि खे सम्झ में घटि थो अचे जीअं उहे ॿार क्लास में वेंदा बोड ते टीचर सम्झाईंदो त उहो सम्झ बराबरि ईंदो ॿार खे बाक़ी ऑनलाइन पढ़ाई जेका थिए थी उहा ॿारनि जी अखियूं ख़राब कनि थियूं वधीक देरि मोबाइल पकिड़े करे त इन खां बैटर आहे की ॿार स्कूल में अची पंहिंजी अटेंडेंस भरनि हाज़िरी बि भरनि ऐं क्लास में वेही करे पंहिंजे टीचर खां सब कुझु सिखनि त इन करे पढ़ाई तमामु ॿारनि जे लाइ हर हिक ॿार लाइ ज़रूरी आहे चाहे उहो गामु हुजे या शहरु हुजे अॼुकल्ह पढ़ियलु लिखयलु ॿार हुजणु तमामु ज़रूरी आहे